जीअं त मूंखे सिलाई करणु ॾाढी वणंदी आहे ऐं उन में लेडीस ऐटम ठाहिणु ईंदा आहिनि हिकु त पहिरियों ब्लाउज़ ब्लाउज़ में पैटर्न वग़ैरह उन में लेस लॻंदी आहियां अगरि अस्तर वारो आहे कपिड़ो त उन में अस्तर लॻंदो आहे उन खां पोइ ब्लाउज़ ठहंदो आहे ऐं हुन जी फिटिंग ज़बरदस्त मां ठाहे सघंदी आहियां उन खां पोइ लेडीज़ में गाउन्स गाउन्स में बि कटिंग वग़ैरह करे पाण सिलाई करे सघंदी आहे ऐं मूंखे सिलाई करणु ॾाढी वणंदी आहे गाउन बि फिटिंग सां बीहारे सघंदी आहियां कोई बि ॾींदो आहे त ठाहे वेंदी आहियां उन में लेस वग़ैरह बि लॻंदी आहे अगरि बटन्स लॻाइणा हुजनि त उहो बि लॻाए सघिबो आहे ऐं ॿियों लेडीज़ ऐटम में कुर्तीज़ बि ठाहे सघंदी आहियां पैरल वग़ैरह बि ठाहे सघंदी आहियां सभु मूंखे लेडीज़ ऐटम्स जी सभु जानकारी आहे